हाँ जी नमस्ते मैम

जी जी जी जी बोलिए मैम हाँ जी अच्छा हाँ जी मैं बताऊँ आपको तो लकड़ी के वॉल लकड़ी के वॉल वाले मैम आएँगे दो हज़ार के और टोयज़ आएँगे बारह सौ अट्ठारह सौ के मैम क्वालिटी अच्छी है हाँ जी हाँ मैं तो कम कर दूँगी इसमें आप बता दीजिएगा आपको कितना क्या अमाउंट चाहिएगा मैं कम कर के दे दूँगी हाँ जी जी जी क्या आप बता दीजिएगा तो मैं आपको उस हिसाब से रेट लगा दूँगी हाँ जी जी जी जी बिल्कुल क्वालिटी अच्छी मिलेगी आपको आप चिंता मत करिए